جی السّلام علیکم جی آپ انکل اسٹیشنری شاپ سے بات کر رہی ہیں جی میں عفرا ناز بات کر رہی ہوں جی ایکچولی مجھے جی میں نے آپ کی دکان کے بارے میں بہت سنا ہے تو آپ کی دکان پہ کیا کیا ملتا ہے جی جیسے کیا کیا ملتا ہے آپ بتا سکتی ہیں اچھا اچھا جی ایکچولی مجھے کچھ سامان چاہیے تھا تو کیا میں مجھے مل سکتے ہیں وہ سامان جی ایکچولی مجھے رائٹنگ پین چاہیے تھا ٹیپ چاہیے تھے سیزر اور پنچنگ مشین چاہیے تھی جی ایکچولی میں آ نہیں سکتی تو کیا آپ ہوم ڈیلیوری کر سکتی ہیں اچھا اچھا ہے ٹھیک ہے پھر تو آپ کتنا چارج لگے گا ایسے ہوم ڈیلیوری اگرمیں منگواؤں تو اچھا اوکے تو پھر ٹھیک ہے آپ میرے ہال میں یہ سارے سامان آپ مجھے بھیج دیجیے کل تک مجھے چاہیے جی میں آپ کو لوکیشن آپ کو اسی نمبر پہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گی بالکل ٹھیک ہے اور میں آپ کو آن لائن پیمنٹ کر دوں گی اوکے اوکے بائے بائے تھینک یو